स्वास नियंत्रण हें खूब म्हत्वाचें आसता गायता आसतना कित्याक जशें जशी आमची स्वास वयर वता आमी गावपाचो तळो सुद्दां वयर वता जसो जसो आमी स्वास देंवता तशी तशी ल्हवू ल्हवू आमी कांतार म्हणटा अशी अशी करून कांतरां वयर सकयल जायत रावता आनी तीं मदूर तरेन जाता स्वास नियंत्रण करपाचे जायते कार्य आसात जशे की योगा आनी ब्रिदींग एक्सरसायज जंय आमी स्वास थांबून दवरतात मागीर सोडटात व्हडली सांस घेतात सकयल हाडटात सोडटात अशें करून आमी सांस नियोद्रण करपाक शकता आनी जायते प्रकार आसा